मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरे यहाँ जो मेरे मुख्य मंत्री हैं अभी बने हुए वो हैं मोहन यादव जी इससे पहले वो थे शिक्षा मंत्री और इससे पहले हमारे जो मुख्यमंत्री थे पन्द्रह साल तक के वो थे शिवराज सिंग चौहान जी उन्होंने बहुत विकास किया हमारे देश में फ्लाई हमारी सिटी में फ्लाईओवर बनाया और डिजिटली पेमेंट वग़ैरह को बहुत गर्वनमेंट ने सपोर्ट किया आज और वो ऐसे ही बहुत सारे डेवलप्मेंट हमारी सिटीज़ में हुएं इस प्रकार से और बी जे पी पन्द्रह साल से शायद मेरे जहाँ तक के मैं जानता हूँ पन्द्रह साल से मध्य प्रदेश में बी जे पी ही है और ज़्यादातर अभी हमारा जो वो है एम एल ए हैं जो हमारे विधायक हमारे जबलपुर से वो हैं राकेश सिंग जी और कॉन्ग्रेस से हैं हमारे यहाँ पर जो अक्सर ज़्यादातर पहचाने गए हैं वो हैं तरुण मनोज जी